गरमी के लिए उपाय करें अपने नव शिशु बच्चों को नव शिशु बच्चों को इस तरीके से रक्खें की वह साफ सफाई और गंदगी से दूर रखें बच्चा छोटा शिशु स्वस्थ वातावरण में ही रहने रक्खें और अस्वस्थता स्थितियों के कारण बीमार न हों घर के अंदर सफाई की अधिक से अधिक आप ध्यान दें पानी से उसे घर के अंदर सफाई करें गंदगी ना रखें गंदगी से दूर रखें शिशु स्वस्थ वातावरण में ही रहेगा तो वह स्थितियों के कारण बीमार न होएँ ब बीमारी के तरह वह छोटा शिशु गंदगी से दूर रहेगा तो बीमारी कम आएगी साफ सफाई के कारण ही बच्चे स्वस्थ रहते हैं घर के अंदर गंदा करेंगे तो शिशु बच्चे गंदगी के कारण वह बीमार बार बार पड़ते हैं इसके मौसमें के चलते ही शिशु बच्चों को ध्यान देना पड़ता है छोटा बालक है ठंडा गरम खिलाने से मौसम के चलते वह बीमार हो जाते हैं उसके खान पियन पर ही माता पिता को ध्यान देना पड़ता है खान पियन के हिसाब उनको ठंडा चीज ना खिलाएँ ठंडी की वजह से उसे जुकाम बुखार होता है इसके लिए कारण बच्चे अधिक से अधिक बीमार हो पड़ जाते हैं ठंडा गरमी का मौसम इस समय है सुबह उन्हें ठंडा चीज ना खिलाएँ दिन में उसे कुछ हल्का ठंडा गरम खिला सकते हैं सुबह के समय वह ठंडा चीज खिलाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाता है बच्चों आसि अधिक से अधिक शिशु बीमारी के कारण वह स्वस्थ रहते हैं बीमारी के कारण बच्चों को घर के अंदर सफाई अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए सफाई के कारण घर में बीमारी कम से कम बच्चे परेशान रहते हैं घर में गंदगी करेंगे तो बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं घर के अंदर डिटोल डिटोल पाउडर के धुलाई अधिक से अधिक करें कि बीमारी बच्चे बच्चों को बीमारी न आए घर के अंदर में जितना ही सफाई से रखेंगे आप उतना ही अस्वस्थ बच्चे रहते हैं वातावरण में घर में गंदगी फैलाएँगे तो ब बच्चे बार बार बीमार होते रहते रहते हैं बार बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है आप इस तरीके से ही घर के अंदर सफाई रखें की आपके बच्चे शिशु कम बीमार पड़ें और इसके कारण ही आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े घर के अंदर में सफाई रखेंगे तो बीमारियाँ कम घर के अंदर आएँगी बच्चों को साफ सुथरा रखें कि बच्चों को बीमारी न आए गंदगी रखेंगे तो बच्चे बार बार बीमार रहते हैं गंदगी के कारण ही बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं घर के अंदर जितना से अधिक से अधिक सफाई रखें जितना सफाई रखेंगे उतना ही ही बच्चे घर में अ शिशु नवजात शिशु स्वस्थ वातावरण में रहते हैं उनको ठंडी के सीजन में उन्हें ठंडी से बच्चों को बचाना चाहिए ठंडा रूम में उन्हें भोजन गरम से गरम अधिक समय तक खिलाना चाहिए ठंडी में ठंडी भोजन खिलाने से बच्चे ठंडी के कारण बच्चे बीमार होते हैं गर्मियों में गरम चावल दाल रोटी उन्हें दूध गरम पिला कर ही पिलाएँ बच्चों को अधिक से अधिक समय तक ध्यान देना चाहिए की बच्चे उन्हें बीमारी के दौरान उन्हें दौरान माता पिता को ध्यान देना चाहिए की बच्चे नवजात शिशु छोटा बालक दूध पिलाएँ तो दूध को अच्छी तरह से ढँक कर रखें कुछ व्यक्ति ऐसे होते है की दूध को उबाल कर वैसे ही खुले में घर में रख देते हैं मक्खियाँ पड़ जाती हैं बच्चों वहीं दूध को छान कर पिलाती हैं बच्चों को गंदगी के कारण बच्चे बीमार पड़ जाते हैं बच्चों को दूध गरम उबाल कर छान कर पिलाना चाहिए कि बच्चे शिशु नवजात हैं उन्हें बीमारी से बचाएँ दूध को उबाल कर अच्छी तरह से ढँक दें की मक्खियाँ ना पड़ें मक्खी पड़ें बच्चों को पिलायेंगे गंदगी फैलाएँगे तो बच्चे बार बार बीमार हो जाएँगे जिसके कारण हर माँ बाप को माता पिता को ध्यान देना चाहिए की बच्चे को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए घर के अंदर सफाई अधिक से अधिक करना चाहिए सुबह शाम मक्खियाँ भनभनाती रहती हैं उसको ध्यान देना चाहिए कि दूध में न पड़ें शिशु को अच्छी तरह से देखभाल करके उन्हें दूध पिलाएँ उनको बीमारी ना आए घर के अंदर में जितना ही सफाई रखेंगे उतना ही ही बीमारी को दूर भगाएँगे